बोसोर गोदाननि जेनेबा खेला गेलेनाय बहुत मानसिया बहुत डिजाइन गेलेनो हायो बेवहाय बोसोर गोदानाव गेलेनाया बेनो जोंना गोदो आगोल गेलेनाय जों गेलेबोनो मोननाया माने दारि बान्दाबो होनो ओमफ्राय रेदिबो होनो आरो बेफोरखौ आलि जावनानै सिन जावनानै माने गेलेबोयो बा दस जन बा एगार'जन बा आदजनबो समान समान आरो बिदि लालायनानै गेलेनो हायो ओमफ्राय बिदि गेलेनाया माथो दा मानसिफ्रा खमथारसै आरो बांसिनानो गेलेया जोंनि साइडआव गेलेयो गेलेनाया दाबो गेलेनायखौ माने दाबो बावाखै माने फुराना फुराना मानसिफ्रा माने बावै हिसाबै बिसोरो बानायनानै होयो आरो नैबायदि गेलेनांगौ नैबायदि गेलेनांगौ होननानै ओमफ्राय बिदिनो उन्दैफोर गेलेबा माने आथिं आखाइफ्रा खोरोङो आरो मोजां माने मोदोमफ्रा रेजें जायो देहाफ्रा गोरा जायो जेबो जालाबाया खारनो बारनो हायो आरो बे रेडि गेलेबा माने बारखानांगौ खारखानांगौ आरो थगायलायनाय नालाय बा खाब्रेनोबो हागौ आरो बा गारलुनाबो गोलैनोबो हागौ आरो बिदि आरो रेडि गेलेनाया थगायलायनानैसो बारलांनांगौ नालाय बिदि आरो ओमफ्राय बे मोनसे ओमफ्राय बिदिनो काबाडि गेलेनाय काबाडि गेलेनाया बांसिना हौवाफ्रा गेलेला हिनजावफोर गेलेयो बांसिन हौवाफ्रा खमसिन गेलेनाया काबाडिखौ ओमफ्राय हौवाफ्रा बांसिन बिदिनो माबाखौ गेलेयो आरो फुटबल ब'ल गेलेयो ब'ल गेलेनाया बिदिनो गावजों गाव बिदिनो रानलायबाय मालायबाय दसजन एगार'जन बिदि गेलेयो बांसिन एगार ' बार' बिदि गेलेयो आरो लकेलिटिआव मिलायनाय बायदि गेलेयो आरो ओमफ्राय बेफोरथ' थगायलायनानै सोलायलायनि बाथ्रा आरोखि जाय माने थगायनानै ग'ल सोनो हागोन बेहानो नामजादा जालायबाय आरोखि लकेलाव जै होलाय लायथारबाय लकेलिटि गेलेनाय नालाय गोग्गोमनो बोसोर गोदाननि इन्थारेस्टथार आरोखि बोसोर गोदानाव नंखायखौनो ओरैनो प्राइज होफ्लालायबाय आरोखि एसे एनै माने सोरनोबा बिदिनो लेखाफोर खाथाफोर बा फावथेनफोर बिदि होलायलायबाय आरोखि माने गावजोंं गाव कम्पिटिस'न खालामलायनाय नालाय बेफोरखौनो होनानै माने बादायलायबाय आरो फावथेनफोर बिदिनो लेखा खाथाफोर बिदिनो बिजाबफोर होलायनानै बादायलायबाय बिदि आरो बेयावनोबा माथो गोग्गोम जाथारो ओमफ्राय दस्रा दंबावो ओमफ्राय दिरुं बोनाय दिरुं बोनायाबो हिनजावफोरबो मावनो हायो हौवाफोरबो मावनो हायो आरो बोनाया हिनजावफ्रा कयजन हौवाफ्रा कयजन बिदि बार' जनबा बार'जन बा सुद्द'जनबा सुद्द'जन बिदि समान समान होनानै बोबाय आरोखि बोनायाबो बिदिनो समान समानबाथ' रावबो देरहानाय थाया बे बेराफारसेनिखौ बेराफारसेया बोनानै लाबोजोबनांगोन अब्लासो देरहाहैगोन आरो बे बोनानै लाबोजोबनो हाबासो बिदि आरो जायहा बोनानै लाबोनो हाबाय बेहा देरहाबाय जायहा बोनानै लाबोनो हायासै बोजाबोबाय बिसोरा जेनबाय आरो बिदि आरो ओमफ्राय बेयो दाना जेनेबा ना खाना होनाया ना खाना गेलेनाय बिदिनो सिजों मोखांखौ खाथेबाय बिदिनो बा सि बा माबा गन बिलाइ गोनाङा होबाय आरोकि बुज्र'लाबायजाबाय जेनेबा जायनाव नाङो बे बुज्र'लाबायनाय मानायफ्रा ना खाना ना ओमफ्राय दाना बुज्र'लाबायना नांबाथाय दाना सोलायलायबायलायनो जायनाहावनो नांजायो बिना खाजानांसिगौलाय बिदि आरो बेहा देरहालायबाय आरो बुज्रावनानै मोनग्राया बिदि आरो जायहा लास्टआव माने खनसेबो जेनाखै माने बारग'जोबथारबाय बिहा लास्टआव बिहा खाजाबावनांसिगौलाय बिहा माबाहैनांगौ फार्स्ट खाजाहैनांगौलायो बेहा बिदिसोलाय बेहा सिगां खाजाहैनाय जाफिनलायबाय नै गोदान फिन जाहैफिनो बिदिनो खेला गेलेनानै देरहालायनाय जाहैयो आरो गेम मोनसे देरहानाय जाहैयो आरोखि गरसे जायहा माने लास्ट थाहैथारनानै उनाव थाहैनानै देरहाहैनाय बेहा देरहाहैबाय आरोखि बिना बुज्रावनायावबो मोनासै बा एराय एराय थानो रोंनाय राउन्ड थाखायो आरोकि बेखौ बारनो मोना आरोखि बिदि आरो ना खेलाया राउन्ड सिन थाखायो